जि'यां कि में तुसें ई सारें शा पैह्लें सनान्ना कि साढ़े इलाके दा नांऽ ऐ जखीढ़ तैह्सील लाटी ते जिला जेह्का ऐ उधमपुर ऐ उत्थै साढ़े इलाके दे कन्नै गै कोई आई गेआ चाली पंजाह् किलोमीटर दूर उत्थै इक्क शिव गली जगह दा नांऽ ते उत्थै बड़े फेमस न इक्क मंदर ऐ शिव जी दा मंदर ऐ काली माता दा मंदर ऐ इस जगह बड़ा पराना मंदर ऐ इत्थुआं दी उत्थुआं दे लोक बी जेह्के न उ'नेंगी मनदे उस्सी उत्थै मनदे देवता गी मनदे मनदे पूजदे उत्थुआं दा बड़ी गै अच्छी इक्क जगह बी बड़ी अच्छी ऐ उत्थें बड़े बड़े टुरिस्ट स्पॉट जेह्के बड़े सारे बंदे उत्थें औंदे बाह्रा दा लोक बी औंदे उत्थें घुम्मने गी औंदे पर बड़ी अच्छी जगह उत्थै उ'नें लोकें गी इक्क गल्ल निं पता उत्थुआं दे लोक जेह्के न बड़ा ओह् करदे पराने स्हाबै दे लोग न उत्थुआं दा खाना जेह्का ऐ आपूं त्यार करदे ओह् जेह्का उत्थुआं दा इक्क ओह् समाज जेह्का कल्चर ऐ जेह्का ओह् आपूं करदे पराने स्हाबै दा गै उं'दा जेह्ड़ा कपड़े लाने दा तरीका पराना ऐ एह् निं कि अज्ज दी जनरेशन साहीं ऐ ओह् उ'नें ई नेईं ऐ पराने स्हाबै दे लोग न बड़े अच्छे लोग न ओह् बंदे दी सेवा करदे जेह्के बी बाह्र ते लोग औंदे न उत्थै उं'दी सेवा करदे न पूरी फ्ही एह् ऐ कि उत्थै पूरा इक्क तरह दी पूरी ओह् सूह्लत दिंदे न कि इत्थै बंदे कोई जेह्के बी आवै दे न कोई टैंशन निं कोई प्रॉब्लम निं कोई किश निं कुसै बी तरह दी मुश्कल नेईं आवै उ'नें ई उत्थै आइयै उत्थै ते बड़ी अच्छी जगह ऐ उत्थै ते कन्नै कन्नै होर बी बड़ियां अच्छियां जगह न अच्छियां अच्छियां जगह न ते उत्थै कन्नै बसंतगढ़ बी अच्छी जगह उत्थै खाने गी अजकल ते उत्थै एह् बड़ियां सारियां दुकानां बनी दियां बड़े सारे होटल बने दे खाने सारियां हून सूह्लतां जेह्कियां न सारा किश हैन उत्थै उत्थै बड़े अजकल उत्थै बड़ा लोक आवा जा'रदे न बड़ा टूरिस्ट आवा दे न उत्थै कन्नै गै उत्थें शिव गली दे थल्लै गै कोई पंदरां किलोमीटर अग्गें गै इक्क डुड्डू इक्क वैली ऐ ओह् बड़ी गै खूबसूरत प्हाड़ें दे बिच इक्क वैली ऐ उत्थें दे लोक एह् केह् न बड़े अच्छे न बड़ा अच्छा रैह्न सैह्न ऐ उं'दा बड़ा अच्छा मतलब उं'दी बोल्ली हर इक्क बंदे ने बोलदे उत्थै जो बी ऐ सारा सिस्टम बड़े अच्छे लोग पराने स्हाबै दे लोग न इन्ने अच्छे लोग न कि कि बड़े बड़े अच्छे लोग न उत्थै दे पराने कल्चर गी पराने उस्सी जो बी ऐ उं'दा रीति रवाज़ उस्सी गै ओह् कदें उस्सी गै चला दे अग्गें अग्गें उसगी पर एह् इं'दी सोच बड़ी अच्छी ऐ इं'दी तुस जरूर मतलब बड़े अच्छे लोग न उत्थुआं दा खाना पीना कल्चर जो बी ऐ अपनी खेती बाड़ी करदे अपना ओह् करदे पूरा त्यार करदे ओह् अपनी खुराक जो बी ऐ जो बी होंदी ऐ जरूरत दे मताबक आपूं करदे उत्थै गै थल्लै डुड्डू दे कन्नै गै इक्क वॉटरफॉल ऐ ओह् वॉटरफाल बड़ा मश्हूर वॉटरफाल होवा'रदा ऐ उत्थै बड़े बड़े दूरा लोग उस्सी दिक्खने गी औंदे न उत्थै कन्नै गै बाबा बासुकि नाग दा मंदर ऐ ओह् बड़ा हिस्टॉरिकल ऐ ओह् इत्थुआं दा गै कैलाश कुंड गी जात्तरा जंदी ऐ जेह्के तुसें गी में पैह्लें बी सनाया कि उत्थै जात्तरा गी बड़ी इतिहासक ऐ ओह् जेह्ड़ा उधमपुर ते डोडा दे बिच ऐ उत्थें बड़ी सोहनी जगह ऐ इतिहासक उत्थै दूर ऐ इक्क दो दिन दी जात्तरा होंदी ऐ बड़ा सफर होंदा ऐ बड़ा मशहूर ऐ उत्थै जन्ने आं अस बड़ा साढ़े इलाके ई बड़े टुरिस्ट होई गे कि जगह बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह न बड़े बड़े खूबसूरत जेह्कियां बड़ा मन करदा रौंह्ने ई उत्थै बार बार जाने ई मन करदा साढ़ा दिल करदा जाने ई उत्थै अ'ऊं इ'यै सनान्ना कि तुस बी जाओ उत्थै आओ दिक्खो उत्थुआं दा कल्चर दिक्खो उत्थुआं दा रैह्न सैह्न दिक्खो उत्थुआं दा जे बी ऐ जरूरत इत्थुआं दा दिक्खो तुस